हम लोग इस्टार्ट करते हैं जून से खेती खेती में धान के बीज डालते हैं पहले तो हम लोग पहले टेकटर से जुतवाते हैं खेत उसके बाद हम लोग पानि बराएंगे उसके बाद हम लोग बीज डालते हैं धान के धान के बीज डालेंगे उसके बाद खाद हम डालेंगे खाद डालकर जब वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा होगा त उसके बाद हम लोग धान फिर अगस्त में हम लोग बारिश के मौसम में बारिश हो जाएगा त उसके बाद हम लोग खेती जोत कर रोप रोपते हैं अपने से खुद रोपते हैं जब रोप लेते हैं त खाद डालते हैं यूरिया डाई जैसे हुआ डालते हैं डाल कर फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा हो जाता है तब हम लोग उसको काटते हैं काट कर काट लेते हैं तो फिर उसको हम ऑकटूबर के सीजन नोवमबर में काटकर उसके बाद हम लोग बोते हैं क्या बोलते हैं गेहूँ गेहूँ बोएंगे फिर काट लेंगे तो गेहूँ सरसो तीसी मसूरी चन्ना मटर और मतलब लहसुन बोते बोएंगे आलू बोएंगे आपको मतलब जितना मतलब रहता हे सीजन का सब बोते हैं हम लोग गाजर पालक धनियाँ सब बो बोते हैं क्योंकि भय हम लोग किसान हें त हम लोग को खाने के लिए भी तो चाहिए न इसलिए हम लोग हरी हरी सब्ज़ियाँ भी बोते हैं जितना होता हे सब्ज़ी बो लेते हैं अपने खाने क लिए अलग और किसानी है तो किसान के धान सरसो गेहूँ ये सबतो हम लोग को भाई जरूरी है बोते हैं बो कर उसके बाद हम लोग जब हम लोग धीरे धीरे पानी डालेंगे जैसे गेहूँ में दो पानी डालते हैं दो पानी में गेहूँ हो जाता है सरसों में एक पानी बढ़ा देंगे तो सरसो हो जाएगा धीरे धीरे हो जाता है जब अप्रेल से तो उसको हम काटते हैं काट कर फिर काट लेते हैं तो उसके बाद हम लोग गर्मी वाली सब्ज़ियाँ बोते हैं जैसे दाल हुआ मूंग उड़दी बो देंगे गाय के खाने के लिये चरी बो देंगे हम लोग यही सब हम लोग बोते हैं